मैं दौड़ने के बारे में बताना चाहूंगा दौड़ना बहुत अच्छा वर्कआउट माना जाता है पहले मैं जब नहीं दौड़ता था तो मैं काफ़ी बीमार रहता था कई चीजों में मुझे दिक्कत आती थी जैसे जुकाम खाँसी यह मुझे निरंतर होता रहता था लेकिन जब से मैंने दौड़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि शरीर में मतलब बदलाव आ रहे हैँ मेरे को मतलब अब जल्दी इतना जल्दी जुकाम खाँसी नहीं होता है और शरीर में हमेशा स्फूर्ति लगती है इसलिए हमें दौड़ने को अपने जीवन में एक दिनचर्या बना रूटीन में लाना चाहिए इससे क्या है हमारा शरीर पूरी तरह फिट रहता है इस और यह एक पूर्ण एक्सरसाइज है इससे हमारे शरीर का हर एक अंग स्वचलित हो जाता है धन्यवाद